क्या लेना है आपको अच्छा हमारे यहाँ पे केला तो चालीस चल रहा है और और पचास चल रहे हैं आम हाँ हाँ ताज़ा हैं क्यों नहीं है ताज़ा ही मिलेंगे हमारे यहाँ तो अच्छा अच्छा कहाँ है भैया पूरे मार्केट में घूम आओ और कहीं ऐसे रेट नहीं मिलेंगे ज़्यादा तो आप खरीद लेंगे लेकिन केले तो चालीस ही चल रहे हैं कौन दे रहा है कितने का दे रहा है अच्छा तो आप कितने लेंगे वैसे अच्छा पर हम अब ये तो क्या नाम है आप ज़्यादा तो ले रहे हैं लेकिन रेट तो बहुत कम बता रहे हैं आप

हमारे अरे तो भैया हमारे घर में ही नहीं पड़ रहा है इतना पैसा आप तो दो किलो एक्स्ट्रा ले लेंगे लेकिन हमारे घर में तो पड़े हम क्या खाएँगे अगर आपको इतना सस्ता दे देंगे हाँ ठीक है